مجھے لکھنئو سے بنگلور جانا ہے اور ٹکٹ بک کرانا ہے میں ایجنٹ کو ٹیلیفون کروں گا اور اور اس کو بولوں گا کہ پندرہ تاریخ کی میری ٹک ٹکٹ بک کرا دو وہ میری ڈیٹیل لے گا آدھار کارڈ ہاں اور اس کا نام اور رات کی چھائی اور دن کی چھائی پوچھا اور میری ٹکٹ بک ہو جائے گی